ہلو جی بس ابھی نہیں ڈھابہ ابھی نہیں ہے بس ابھی ڈھائی گھنٹہ کے بعد رکے گی بس ارے بھوک لگی ہے تو سب جتنے بھی آپ پسنجر ہے سب کے لیے ہر جگہ تھوڑے رکی جاتی ہے بس بس تو اپنا اسٹاپ پہ ہی رکے گی اگر بھوک لگی ہے تو گھر سے آپ کو لنچ یا کچھ لے کے آنا چاہیے تھا ابھی ابھی پٹنہ جانے کے لیے ابھی دو گھنٹے باقی ہے تو راستے میں ہی ڈھابہ ملے گا اس کے بعدے رکے گی بس آگے کے لیے بس ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ویسا ملے گا ابھی تو ٹائم ہے رستے ابھی دو گھنٹے کا ٹائم ہے موسم بھی خراب ہے ابھی روکنا مشکل ہے یہ سب آپ لوگ کو خیال کرنا چاہیے تھا نا ارے نہیں کر پائے تو اب ہم اس کے لیے ہر جتنے بھی پسینجر ہے سب کے لیے جگہ جگہ پہ تھوڑے روک سکتے ہیں ہم ابھی اس کے لیے آپ کو دو گھنٹہ ویٹ دو گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی راستے میں ہائی وے پہ ہیں یہاں دو گھنٹہ تک کوئی ڈھابہ نہیں ہے وہاں پہ دس پندرہ بیس منٹ کے لیے گاڑی رکے گی وہاں پہ تو ابھی آپ ویٹ کیجیے بیٹھیے ابھی کچھ دیر رک کر کے اور اس کے وہ بعد رک جائے گی بس تو آپ کر دیجیے گا وہاں پہ وہاں پہ ڈھابہ ہے وہاں پہ رکے گی گاڑی ابھی پاس میں نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی ٹائم لگے گا ابھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایک سے ڈیڑھ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ ویٹ کر لیجیے اور اس کے بعد جو ہے گاڑی آگے رکے گی ڈھابے پہ تو وہاں پہ رک جائیے گا وہاں سے اس کے بعد جو ہے گاڑی وہاں سے کھلے گی پھر اس کے بعد کہیں نہیں رکے گی جو لنچ کے لیے راستے کے لیے لینا ہے بچہ اگر چھوٹا ہے تو آپ اس کو پارسل پیک کروا لے سکتے ہیں فروٹس وغیرہ جو بھی ہے چپس وغیرہ پانی کا بوٹل وغیرہ جو لینا ہو آپ کو لے کر کے اور بچوں کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں چلیے ٹھیک ٹھیک ہے